पुस्तकां वाचूंक किंवा पेपर जर वाचतलो जाल्यार म्हाका इलॅक्ट्रोनीक आवृत्ती तितली आवडना हातान धरून वाचपाचें जें पुस्तक आसा तेकाच म्हाजी खरी पसंती आसता हेजे कारण अशें की इलेक्ट्रोनीक जी आवृत्ती येता तेका स्क्रिन आनी तो मर्यादित आसता आनी त्या स्क्रिनाचेर आडवे उबे घुंवडावन घुंवडावन वाचचें पडटा ताका लागून तो इफॅक्ट मेळना जे वाचपाचें आसता तें आपण वेवस्थीत रितीन वाचूंक पावना आनंद घेवन वाचूंक मेळना पूण हातीन धरपाची जी पुस्तक आसा आपणांक जाय तशें आपणांक जाय त्या जाग्यार बसून आपल्याक जाय त्या पध्दतीन एक एक गोष्ट तीन तीन फावटी वेवस्थीत वाचचें पडले जाल्यार तें वाचपाक सहजपणे एक्का फावटी तुका वाचूंक मेळटा इलॅक्ट्रोनीक माध्यमात कितें हा तें फाटल्यान फुडल्यान आडवे उबे करचे पडटा हांगा तशें ना ते वाचपाचें जें पुस्तक तें एकदां तूं हातांन धरलें की तूं तेंतूर सारको रममण जावन वाचूंक शकता म्हणजे जेव्हा आपलो जो वाचनाचो विशय आसा हे आसा गोडी आसा ते वाचताना खंयच तुका डिस्टर्ब जायना आनी ते डिस्टर्ब जायना तेका लागून तुजी गोडी वाडटा जे कितें वाचतले ताजे आकलनूय बरें जाता पसंतय पडटा आनी आपल्यान ताजेर विचारय खंयचे वेवस्थीत सुचता जेन्ना आमी इलॅक्ट्रॉनीक माध्यमांचेर हें तें वाचता तेन्ना आपली तकली तितली म्हणटा तशी विचार करपाक शकना पण जेन्ना हातीन पुस्तक धरुन आमी वाचतात तेन्ना एक मन आपले हेतुन विचार करीत आसता आनी ते सहज जाता पुस्तक जेन्ना तूं वाचता तेन्ना ती सहज प्रक्रीया जाता आनी ती दुसरी गोष्ट म्हणजे मदींच पुस्तक मातशें थांबोवन जे कितें वाचलां ते परत रिवायज करपाचो हे आसता ते इलॅक्ट्रॉनीक माध्यमांत आमचें तें तितलें बरोबर जायना म्हाका जर हे करित जाल्यार हो पुस्तक वाचप हातीन धरप आनी पुस्तक वाचप हेच म्हजी खरी पयली पसंदी आनी तीच म्हाका जाल्यार खरी बरी दिसता